یہ کولر گرمیوں میں بہت راحت دیتا ہے اس کی ہوا بہت ٹھنڈی اور تیز ہے اور کمرہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے بجلی کی بچت کے لحاظ سے یہ کولر بہترین ہے ایئر کنڈیشنر کے مقابلے میں سستا اور ماحول دوست ہے کولر کا ڈیزائن کھوبصورت ہے اور چلنے میں بالکل خاموش ہے رات کو سکون سے نیند آتی ہے اس کی واٹر ٹنکی بہت بڑی ہے ایک بار باہر پانی بھرنے کے بعد کئی گھنٹے چلتا ہے بار بار بھرنے کی ضرورت نہیں میں نے اس کولر میں آئس کیوب بھی ڈالے اس سے ہوا اور بھی ٹھنڈی ہو گئی گرمی کے موسم میں بہت آرام ملا کولر کو چلانا آسان ہے اس کے پہیے ہونے کی وجہ سے اسے آسانی سے کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے